सब बेटी की शादी में से ट्रन्क मिलता है पेटारी मिलती है थरिया लोटा मिलता है बेलना चकला मिलता है इसमें में दाल चाउर खिचड़ी पड़ती है दाल चाउर खिचड़ी पड़ती है बेलना चकला देता है रोटी पकाने के लिए और कुकर मिलता है फ्रिज मिलता है यह सब मिलता है इसके बाद है से और चीज़ जो है सो बेटी के बियाह में बेटी के बियाह में से यह सब मिलता है बेटी के दिए से अन्त नहीं है बेटी के दिए से अन्त नहीं है अच्छा उसमें जो है सो दाल चाउर पड़ता है पेटारी में बेलना चकला पड़ता है थरिया लोटा पड़ता है समधिनी के लिए साड़ी साया ब्लाउज़ यह सब पड़ता है दाल चाउर खिचड़ी पड़ती है यह सब जो है सो चौकी पड़ती है पलंग पड़ता है कुर्सी पड़ती है टेबल पड़ता है यह सब पड़ता है बेटी के दिए से अन्ते नहीं है उसमें जो है सो पैसो लगता है और एक नोर कनैयो देती है बेटी

तिलक देते हैं तिलक के बाद जो है सो दो लाख चार लाख जकरा सम्भव जेना है तेना तिलक देता है तिलक देने के बाद फिर भी उसको जो है बेटीवाला को चैन नहीं रहता है गला में लड़का है तो लड़का को चेन मिलता है औँठी मिलती है यह सब सिकड़ी मिलती है लड़का को और लड़की को सो ससुराल की तरफ से ससुराल की तरफ से नहीं मिलता है तो वह बेटीवाला को दिक्कत होती है कान में पड़ता है नाक में पड़ता है यह सब पाल पड़ता है चेन जो है सो चेन लड़का को दो औँठी दो यही सब जो है सो बेटी को दिए से फ़ुरसत नहीं है चैन नहीं है बेटीवाला को